जै माता दी मेरा नाम ऐ अंकुर शर्मा ते में कटड़े दा रौह्ने आह्ला जित्थै कि एड्डी बड्डी साढ़ी माता रानी विराजमान ऐ ते अज्ज मेरा क्वशन ऐ कि अंध विश्वास अंध विश्वास जेह्ड़ा ऐ अस बचपन दा दिक्खदे आ ने जि'यां के अस घरा बाह्र निकलने साढ़े घरै दे कुसै बंदे गी शेक्क बज्जी जाए ते ओह् आखदे नेईं इक्क शेक्क बज्जे आखदे बाह्र नीं निकलेआं मैहां की एह् नीं तेरा कम्म जेह्ड़े जा नां ओह् बनना नीं ऐ ते होर इक्क विश्वास होर करदे के दो शिक्कां बज्जी जान ते फिर आखदे जा कोई टैंशन नीं ऐ ते जेह्ड़ी शेक्क ऐ एह् बी इक्क अंध विश्वास गै ऐ लेकिन साढ़े जेह्डे़ पराने बुजुर्ग हे इ'नें चीजें दा बड़ा भरोसा करदे हे ते अस बी इ'नें चीजें दा भरोसा करने ते अज्ज बी केोई ऐसी गल्ल होंदी जि'यां में हून अज्ज गै आ दा हा ते इक्क शेक्क बज्जी ते मम्मी बोलदी बल्गी जा ब्हेई जा किश मिट्ठा खाइयै जायां ते में आखेआ नेईं नेईं कक्ख नी होंदा अपने रब्ब गी मत्था टेकियै जा नां कोई फिक्र नेईं ऐ ते इ'यां अस एह् नेश्श गी जेह्ड़ा ऐ अंध विश्वास मन्नी लैने दुआ साढ़े कोल केह् ऐ जि'यां बचपन दियां गल्लां न असें दिक्खी दियां ओह् ई अज्ज सना 'रने जि'यां के बिल्ली रस्ता कट्टी जंदी अस गड्डी लेइयै जा 'रने कुतै बिल्ली रस्ता कट्टी जाए ते साढ़े इ'यां आखदे हे पराने बुजुर्ग बी आखदे जे जेह्ड़ियां असें गल्लां सुनी दियां उस रस्ते गी नीं जाना ओह् रस्ता चेंज करी लैना लेकिन अज्ज मनने ते अस इ'नें चीजें गी ऐ गै आं क्योंकि साढ़ी एह् संस्कृत ऐ ते परानियां गल्लां न जेह्ड़ियां ओह् साढ़े बुजुर्गें कीती दियां अस अज्ज उं'दी गै देन आं जेह्ड़े अस इत्थै बैठे दे न कम्म करा दे उं'दा ई एह् सब कुश ऐ ते गल्लां ते असें मनने आं अपने कशा इ'यां ते त्री ऐ कोई साढ़ा कोई अंग फड़के जि'यां अक्ख फड़के ते घरै आह्ले आखदे एह् कोई हानि जां कोई बमार होने आह्ला ते एह् बी अस इ'यां अंध विश्वास इच ही लैने अक्ख फड़कनी सज्जी खब्बी बोलदे कि सज्जा अंग जनानी दा फड़के ते शैल नीं होंदा शैल होंदा ते जे जे अगर मर्दे दा फड़के ओह् शैल नी ऐ मतलब एह् गल्लां अस सोचने ते होर तुस अंध विश्वास बिच्च लेई लैओ